किसान अलग अलग फसलें उगाना पसंद करते हैं अलग अलग जगह और अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती है जैसे अगर अपन गर्मी की बात करें जहाँ पर बरसात कम होती है तो वहाँ पर बाजरा बोया जाता है सर्दियों के अंदर गेंहू बोते हैं जहाँ पर बरसात अधिक होती है वहाँ पर गेंहू हो गए मूंगफली हो गई पापड़ा हो गया ऐसी सब फसलें उगाई जाती हैं या फिर अपन सब्जियों उगाए जाती है प्याज आलू कई सारे अलग अलग सब्ज़ियां भी होते है जो किसानों द्वारा उगाई जाती है अगर अपन गेंहू की बात करें तो यह जनवरी के या दिसम्बर में बोए जाते हैं और अप्रैल के अंदर काटा जाता है और अगर अपण बाजरे की बात करें तो बाजरा लगभग लगभग जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काटा जाता है किसान साल में अगर जहाँ पर अपन अगर मौसम की बात करें कि जहाँ से सबसे ज़्यादा मौसम हर प्रकार से सही हो तो किसान तीन सीजन कर सकता है जिसमें अलग अलग सीजन में एक सीजन में गेंहू हो गया जो गेंहू हो गए दूसरे सीजन में बाजरा हो गया तीसरे सीजन में सब्ज़ी वगैरह हो गई इस प्रकार किसान अलग अलग मौसम अलग अलग जगह अलग अलग खेती होती है कई जगह मक्का बीक की भी पैदावार होती है